हँ औ जेलके बारेमे जे छै ने हम अहाँके बताबै छी जेल लगेलासँ जे छै ने सेट वेट जेल अबै छै ओ केशमे लगेलासँ जे छै ने केश जेम्हर मोन तेम्हरे घुमेबै बढ़िआँ जकाँ केश रहत आओर जे छै ने ओकर फाइदो बढ़िआँ होइ छै एलोविरायुक्त रहै छै एलोविरा जनिते हेबै आयुर्वेदिक जड़ीवला होइ छै एलोविरा ओसब देल रहै छै तेँ केशके बढ़िआँ फाइदो करै छै

आओर जे छै ने ओकर फाइदो अछि केश उड़बो नहि करत केश पाकबो नहि करत आओर बढ़िआँ जकाँ गाड़िओ चलेबै तऽ केश अहाँके हीरो जकाँ चमकत तेँ अहाँ जे छै ने जेल लगाबिऔ बहुत फाइदाकारी छै आइकाल्हिके जमानामे धूप रहै छै धूपोमे केश तेश बिगड़ि जाइ छै जेल लगेबै ने तऽ जेल बढ़िआँ करै छै इएह हम कहब जेल लगाबू बढ़िआँ रहत